کھیل ہمارے کھیل بہار یعنی دیہات کے لوگوں کو کھیل بہت اچھا لگتا ہے اور کھیل وہ لوگ بہت لگن اور محنت سے کھیلتے ہیں پورے دین جیسے گھر میں کام کاج کر کر کے جب بھی پھری ہوئے تو وہ کھیل کھیلنے کے لیے کھیلنے کے لیے دیہات کے لوگ کھیلتے ہیں اور بہت اچھے فائدےمند ہوتا ہے یہ کھیلنا بچوں کے لیے دیہات کے بچوں کو گیمس کھیل اور کام کاج بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے اور وہ دیہات کے لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کھیل کھیلنا جیسے باہر جا کر کر کے گھومنا کھیلنا کھیت میں کام کرنا اور گھر کا بھی کام کرنا اس کے بعد فری ہو کر کر کے جب وہ فری ہوتے ہیں گھر کے کام کاج سے تو وہ اپنے گیمس کھیلتے ہیں کرکیٹ کھیلتے ہیں ہاکی جو بھی کھیل ہیں ان کے لیے کبڈی جو بھی کھیلتے ہیں وہ بہت اچھے سے کھیلتے ہیں اور بہت محنت اور لگن سے وہ لوگ بہت کھیل کھیلتے ہیں دیہات کے لوگوں میں بہت ہمت اور جذبہ ہوتا ہے کہ ہم آگے سے آگے کھیلیں اور آگے سے آگے بڑھیں دیہات کے بچوں میں بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ سویرے اٹھتے ہیں گھر کے کام کاج کرتے ہیں پھر وہ اپنا تفریح کرتے ہیں پھر جا کر کے کھانا کھاتے ہیں پھر وہ اپنے جتنے بھی ہیں گیمس وہ کھیلتے ہیں کرکیٹ کھیلتے ہیں باہر جاتے ہیں جو بھی ہیں اس حساب سے اپنے لیے وہ بہت اچھے کھیل میں دھیان رکھتے ہیں